आंथ' मा मावबावनो बुरिबो जाबाय न'नि जेबो खामानि मावनोबो हाला दा आङो मेगना मोजां हिसाबै आङो एसे लिरलु लिरला खालामबाय थानाय जायो आरो न'आव माने आङो फिसा फिसा खन्थाइ लिरो फिसा फिसा सल' लिरो दाखालै थांनाय नबेम्बराव बर' साहित्य सभायाव आंनि लिरनाय खन्थाइ आरो सल' मोन्नैया मेगाजिनाव ओंखारदों ओमफ्राय आं ओंखायनो दाबो एसे जुजिगासिनो दं आरो बिदिनो खन्थाइ फिसा फिसा सल' फिसा फिसा लिरनानै आं बेफोरबादि मेगाजिन फ्रावनो एफा एफा हरनोसै होन्नानै आङो दाबो बेबादिनो गोसो जानानै लिरो आरो एखनबा एखनबा ओमफ्राय दा फिसा फिसौ न'नि खामानि ओरैनो सिथ्ला सिथ्लि सिबसाब बायनानै जानोसै माथो खालामबावनो आंथ' जेबो रोंला बेखिनिखौनो आङो लिरनो आं बिराथ लिरनो मोजां मोनो खिन्थु दा बरथ'मान मेगना मोजां हिसाबै आं लिरनो मोजां मोनो ओंखायनो आङो लिरलु लिरला खालामफ्लांबाय थायो आरो दा बेफोरबादिनो सान्नानै आङो सल' एसे एसे बिदिनो खन्थाइ एसे एसे लिरलु लिरला खालामबाय थायो आरो दा थांनाय बे ओंखारबाय गांनै मेगाजिन ओंखारदों दा बेबादिनो आङो हरसाब बायसै नंनानै थादों आरो माथो खालामबावनो